अज्ज दा मिडिया जेह्ड़ा बड़ा ही बड़ा अडबांस और बड़ा सतर्क और सचेत होई चुके दा ऐ जम्मू च बी दिक्खो पैह्लैं पैह्लैं कश्मीर च दिक्खेआ जंदा हा कि उंदा मीडिया बड़ा स्ट्रांग ऐ पर कुछ पछले सालें दा जम्मू च बी बड़े बड़े चैन्नल कोल मीडिया दे ज्यादा पराम्ट होई गेदा बड़ा जादा समझदार होई गेदा सैंसटिव मिडिया दे ते बड़े बड़े चैनल खु'ल्ली गेदे जेह्दे च अशीश कोह्ली होर आंदे जुनेद होर बोलदे न जित्थें बोलदे न नै सरदार साह्व न बड़ा अच्छा बोलदे न ओह् ते टाईम टू टाईम ऐजूकेट करदे न लोकें गी ते ओह् कोई बी ताज़ा खबर होऐ ते ओह् खबरां दिंदे रौंह्दे न केईं बारी ब्रेकिंङ न्यूज़ फ्यूचर च जेह्ड़ियां आनें आह्लियां खबरां पब्लिक दे बैलफेयर आस्ते न जां मलाज़में दे बैल्फेयर आस्ते न उनेंगी अवगत करांदे न कि इयां होनें आह्ला ऐ गौरमैंट दी पलॉनिंग चली दी ते बड़ा अच्छा मीडिया दा रोल बड़ा कंस्ट्रकटिव ऐ ते बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल ऐ मिडिया गी और मिडिया गी चौथा सतंभ आक्खेआ जंदा मिडिया दा कंस्ट्रकटिव रोल ही होनां चाही दा बिकाउ और गोदी मीडिया नी होनां चाही दा अच्छे तरीके नै उनैं समझानां चाही दा स्हानू पव्लिक गी दस्सनां चाही दा कि केह् केह् ऐ एह्दा जुल्म ते सकैमसट्र दे बारे च आक्खी लैओ साइवर सिक्योरटी पर चले दा मीडिया स्हानू टाईम टू टाईम केह् करना ऐ